دیکھیں ہندوستان میں تو فی الحال سب کچھ ٹھیک ہے اور یہاں کا نظام بھی بہت اچّھا ہے پڑھائی کا نظام دیکھ لیجیے جیسے بچّوں کے لیے جگہ جگہ پر ہر شہر میں اسکول وغیرہ ہیں سرکار کی طرف سے بھی ہیں اور پرائیویٹ بھی ہیں اگر آپ امیر ہیں اچھے خاندان سے ہیں ٹھیک ٹھاک پیسے والے ہیں تو پرائیویٹ میں اپنے بّچوں کو پڑھائیے اچّھے سے اچھا انجینیر بنائیے انگلش کالج میں انگلش انگلش مین اسکول میں پڑھائیے اور اگر آپ کے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے آپ خاندان سے ٹھیک ٹھاک نہیں ہیں یا امیر زیادہ پیسہ نہیں ہے تو سرکار نے اس کے بچّوں کے لیے بھی بندوبست کر رکھا ہے سرکاری اسکول کافی سارے ہمارے ہندوستان میں ہر شہر میں موجود ہیں ہم اپنے بچوں کو غریب بچے غریب انسان بھی اپنے بچوں کو شکسا دے سکتا ہے اور اس کا بچّہ آگے بڑھ سکتا ہے یہ ہندوستان میں ہمارا نظام اور پڑھانے کا بہت ہی اچّھا ہے اور نوکری کو لے کر بھی جوان لڑکوں کے لیے جاب کے اعتبار سے بھی ہندوستان میں ہمارے کافی ترقی ہے اور اتنی بھوک مری بھی نہیں ہے سب سے زیادہ اچھا نظام مجھے اپنے ہندوستان کا لگتا ہے اور بہت ہی اچّھا اس کے آگے جو چیلنجیز اور مواقع ہیں وہ سب ہماری سرکار سب بہت اچّھے سے مینیج کرتی ہے ہماری سرکار کا بہت ہی اچّھا نظام ہے